ٹیکنالوجی سے ہمیں کئی قسم کے سوائد حاصل ہوئے ہیں ابتدائی طور پر ہم نے کاغذ کا استعمال کم کرنے کا راستہ اپنایا ہے جو موجودہ جنگلوں کی کٹائی کو کم کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے ادارات تعلیمی ادارے اور کاروباری افعال سب طرح کی معلومات اور ریکارڈ کو الیکٹرانک فارمیٹ میں منتقل کر کے کاغذ کی ضرورت کو کھتم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں نئی تربیات کے منصوبوں میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے جدید سافٹ ویئر اور ٹولس کی مدد سے ہم وقت کی مدیلیت میں بہترین ممکنہ طویقوں سے کام کر رہے ہیں کام کو منظم رکھنے ٹاسکوں کو تقسیم کرنے اور مہمان کاموں کو منظّم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہمیں زیادہ مؤثر بناتا ہے